हेल' मा मा माइ गायदोंहाय नोंहा देग्लाय ए ओमफ्राय उम गैया जोंनाबो जाथाराखै माइआनो थारल्ला थैब्र'जोबबाय जायगा जायगा माइआनो गैया ओंखारथारासैबो ओंखारहांबायमोन गैया माइआनो जाथारासै गैया माइ मोजां जोलै मोजांखौबो मोनाखै पेकेटनि माइखौबो बायनो रोङाखैसै माइआनो मोजां जाथारखैसै जोंना माइब्राल' एसे मोजां जादों जोसायाबो गैया रन्जितआबो गैया सेस गाज्रि जाजोबदों जोंना माइआनो एम्फौ जाजोबबाय दख्ला दख्लि जायोना जाया जायोना जाया बोरै मोन्थियो गैया सेमोनथ' आरो मोजां जादोंमोन माइआ फाननानै एसे फैसाबो मोन्दोंमोन आङो गैया माइ दाम जानाय जोसाफोरखौ फाननानै फैसा मोन्दोंमोन देग्लाय गैथारा जाथारासै माइआनो लस जाथारबाय देग्लाय माइ गायनाया एम्फौ जाजोबबाय थैजोबबाय थैब्रु थैब्रा थैब्रु थैब्रानो मोजाङानो जायाखै माइआनो नोंसिना मोजां जाथारदोंदां ए जोंनाबो मुलियालाय सारदोंमोन जायाखै मुलि सारब्लाबो मोजां जायाखै जोंनाबो सारनायालाय सारदोंमोन मा जाखो देग्लाय गैया जाथारासै उम नस्थ' जाजोबबाय माइआनो मोजां जाथाराखै माइब्रायाल' एसे मोजां जादों जोसायाथ' गैथारा मोजां जाथारासै औ बेनोथ' उम जोंनानो गैथारा लस जाथारबाय देग्लाय माइआनो जाथाराखिसै दे होमब्लालाय दोन्दो दे